म्हाका दिसता ट्यूशन वा खाजगी शिक्षण घेवच्या पेक्षा शाळेंत जें शिकयता ताजेरूच बरें तरेन लक्ष केंद्रीत केलें जाल्यार सगळें सारकें जाता